ہندوستان ایک بہت حسین اور ایک بہت خوبصورت ملک ہے یہاں پہ بہت ساری پیاری جگہ ہے جہاں لوگ آتے ہیں باہر کے ملکوں سے اور گھومتے ہیں جیسے کہ ہمارے آگرہ میں تاج محل ہے جو کہ بہت خوبصورت جگہ ہے وہاں بہت سے لوگ آتے ہیں باہری ملکوں سے وہاں گھومنے کے لیے وہاں کی لطف اٹھانے کے لیے بہت حسین جگہ ہے پھر ہمارے دلی میں ہے لال قلعہ لال قلعہ بھی بہت زبردست جگہ ہے وہاں پہ بھی بہت سے لوگ باہر سے ملکی سے آتے ہیں جیسے کہ چائنا ہو گیا دبئی ہو گیا سعودی ہو گیا وہاں سے کافی لوگ آتے ہیں اور وہاں گھومتے ہیں اور انہیں بہت اچھا لگتا ہے یہ ہماری ہمارے ہندوستان میں بہت سی تاریخی عمارتیں ہیں جو کہ بہت خوبصورت ہیں جیسے کہ آپ قطب مینار کو لے لیں وہ اتنی پیاری جگہ ہے وہاں پہ بھی لوگ باہر سے جاتے ہیں باہری ملکوں سے آتے ہیں اور وہ جاتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں